हम लोग बराबर दौड़ लगाबै छियै छियै आओर खासकर हमरा सभके क्षेत्रमे यहाँपर आर्मीमे जाइ लागि लोक आओर दौड़ लगाबै छै दौड़ लगबै दुआरे कइ बार हम सभ पयर लगैत अछि थकि जाइ छी कइ बार खतरनाक चोट लागि जाइ छै ओहिसँ खून बहै छै ओकर बाद हम सभ बैन्डैज वेन्डज करै छियै आओर जब कसिके चोट लागि जाइ छै पयर बहुत दर्द करै लागै छै तऽ गरम पानिके कपड़ामे भिजाके ओकरा खूबके सेकै छियै लोक तेल लगैबे छै कितना लोग तऽ पयर भी जँतबौबै छै ताकि ओकरा पयर वैर ठीक रहै फिर भी लोग दौड़ै छै दौड़ते वक्त बहुत सारा लोगोंके माथा उथा भी फूटि जाइ छै काहेकि पयरमे गिरलाके बाद माथामे भी चोट लगि जाइ छै लोग माथाके भी बैन्डेज उन्डेज करबा लै छै आओर पयरमे भी दरदके कन्ट्रोल करै छै लोग पयरमे मोच आइ जाइ छै तऽ अपन पयरके बजा वजाके ठीक कए लै छै कइ बार लोग दवाइ भी खा लै छै पयरमे मलहम वलहम भी लगा लै छै बहुत सारा आओर लेकिन फिर भी लोग दौड़ जारी रखै छै आर्मीके अथी तैयारीमे भी बहुत सारा लोग रोज रोज दौड़ैत रहै छै जो सुबह सुबह हम देखै छियै सुबह सुबह देखैमे लोग बहुत सारा दौड़ैत रहै छै जाहिमे बहुतके पयरमे तरह तरहके प्रॉब्लम भऽ जाइ छै जाहिमे खून जमि जाइ छै इसमे खून जमलापर भी ओ फाड़ेके लेल भी लोग गरम पानिमे सेकके कपड़ाके आओर उसपर रखे छै ओहिसँ ओ खून फाटि जाइ छै आओर लोगके पयरके दर्द हटा जाइ छै लोग थकान दूर करैके लेल भी लोग पयर जँतबा लै छै ताकि पयरमे दर्द कम हो जाइ आओर पयरमे कुछ दिन लोग सभ कभी कभी रातिमे रिलैक्स रखै छै मने पयरके आओर कितना लोग रहे छै कि पयरके दर्द रहते रहते दौड़ते दौड़ते उ बैठे छै तऽ ओकरा पयरमे दर्द होइ छै लेकिन खड़ा रहै छै तऽ पयरमे दर्द नहि करै छै ओहिसँ तरह तरहके मगर दिक्कतके भी सामना करै छै लेकिन फिर भी लोग दौड़ लगाबैत रहै छै पयरमे दर्द इतना बढ़ि जाइ छै कि लोकके लगै छै कि पैर हमर फाटि गेल लेकिन पयरके गरम पानिसँ सेकैत रहै छै आओर तरह तरहके उपचार भी दवाइ भी नया नया प्रकारके खाइत रहै छै एन्टीबायोटिक दवाइ सभ काफी जादा यहाँपर किछु किछु पॉपुलर हो गेल हो गेलै जाहिसँ लोग काफी जादा पयर जादा दर्द करै छै तऽ खाइ छै या तऽ अपने बड़े छोटे बच्चेसँ ओ पयर जँतबौबै छै